भारत में गाॾियुनि सां अचण वञण जो सिस्टम ॾाढो सुठो आहे ऐं असां कॾहिं कॾहिं साम्हूं साम्हूं शहर में वेंदा आहियूं त आटो ओला गाॾी या कार कराइणी पवंदी आहे ऐं अगरि ॿिए शहरु अगरि आमू साम्हूं शहर में वेंदा आहियूं जीअं जबलपुर सतना ऐं रीवा इहे टे शहर में इन टिनि जॻहियुनि में वेंदा आहियूं त ओला गाॾी ओला कार कराइणी पवंदी आहे या कार कराइणी पवंदी आहे या बस कराइणी पवंदी आहे तंहिंमें बस में असां विहंदा आहियूं त टे ॾाढा धिका मुकी बि लॻंदा आहिनि ऐं हीअं त ट्रेन बि वेंदी आहे ट्रेन पंहिंजे टइम सां वेंदी आहे ऐं असां पंहिंजो टाइम बचाइण जे करे इहो कार ओला कार या बस कराए वेंदा आहियूं बस में विहंदा आहियऊं मगरि ॾाढा धिका मुकी लॻंदा आहिनि ऐं रस्तो बि ॾाढो ख़राब हूंदो आहे जंहिंजे करे असां न विही सघंदा आहियूं न बिह सघंदा आयूं रस्ता ॾाढा खराब आहिनि ऐं रोड ॾाढा ख़राब आहिनि ऐं इन करे असांखे वे परेशानियुनि सां वञिणो पवंदो आहे अॻिए त असां हाणे जीअं ॿाहिरि माण्हू वञे थो वॾे शहरुनि त ट्रेन बुक कराइणियूं पवंदियूं आहिनि चारि महीना पहिरियों ई असांखे रिज़रवेशन कराइणी पवंदी आहे ऐं ट्रेन में त वेंदा आहियूं विहंदा आहियूं त हुन में जनरल वारा बि अची विही रहंदा आहिनि जनरल वारा अलॻि विहनि ऐं रिज़रवेशन वारा अलॻि विहनि ताकी टीटी खे टीटी बि आराम सां घुमी सघनि परेश ॾाढी असांखे परेशानी थींदी आहे इन करे असां चाहियूं था की असांखे सफ़रु सुठो करिणो खपे इन्हनि में या त वॾा माण्हू वॾे शहर वारा माण्हू जीअं वॾे शहर में वेंदा आहिनि त उहे एरोप्लेन कराए वेंदा आहिनि या त वरी ए मेट्रो उन में वेंदा आहिनि असां इहे असां त ट्रेन में वेंदा आहियूं त असांखे ॾाढी परेशानी थींदी आहे ऐं असां त वे बस में सफ़र करे न सघंदा आहियूं